जे केओ एखन ड्रॉइंगके शुरुआत कऽ रहल छथिन आओर अपन हुनरके सुधार करल जाइत छथिन हुनका लेल अहाँके की सलाह मिलत